हल्लो हँ हम पटनासॅं आयल छी अहाँके शहरमे पूर्णियाँमे अहाँ के नाम की भेल ओऽ हम कहलीह बिहारमे हम बिहारके पूर्णियाँ शहरमे आयल छी हमहुँ बिहारेके छी लेकिन पटना सऽ हम आयल छी एतुका खान पानक केहन केहन व्यवस्था यऽ केहन कतए की मिलैया नहि मिलैया रुचि तऽ छै लेकिन केहन खाना मिलैया नहि मिलैया जाहिसॅं अच्छाइ रहै ओ सबके केहन केतए केहन अच्छा चीज मिलैया कौन जगह पर एहेन जगहके नाम बताबु ने जेतए अच्छा चीज मिलैया कतऽ कतऽ ओ होटल खुजल बताबु नाम बताबु कोन जगह पर होटल यऽ नहि यऽ अच्छा हम तऽ बस स्टैण्ड उतरल छी बस स्टैण्ड सऽ कोना जाइ बताबु बताबु ठीक यऽ ओऽ हँ देखि रहल छियै होटल संजय जे लिखल यऽ

अच्छा अच्छा सुनुने सुनुने अहाँ सुनुने एतुका एतुका सबसँ अच्छा कौन चीज भोजन यऽ जऽ नीक लागतै खेबै तऽ किछु खराबी नहि करत पेट टेटमे जनता चौक पर जे छै से कितना किलोमीटर भऽ जाइए ओऽ बऽस ठीक यऽ ठीक यऽ तऽ सुनूने तऽ हम जनता चौक पर लिट्टी चौखा कतऽ मिले छै हम देखने नहि छियै जनता चौक पर किधर जाएब अऽ ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक छै राखु ठीक छै नमस्कार